बॉडी एक अच्छा प्रोडक्ट है इसको लगाने से जम्स ख़तम हो जाते हैं और त्वचा में निखार और कोमलता आती है और ये शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है आप सभी इसका उपयोग करें